हालींच हांवें गाडी विकती घेतलेली खूब बरी आसा गाडी धाकटी आसा मात खूब जाण बसपाक मेळटा जागो खूब आसा गोडयेन खूब जाण बसपाक मेळटा आनी चलोवपाक सुद्दां मजा येता गाडयेची मायलेज मात बरी दिता आमी हाली खूब पयस वचून येयलेले आनी खूब मजा येयली गाडयेन हांव ही गाडी दुसऱ्यांक सुचोवंक शकतां